हँ खेलमे जे छै दिमाग लगाए कऽ खेलबाक चाही हर खेलमे जे छै से बुद्धिमानके जे छै से प्रयोग करबाक चाही खेलमे जे छै से नकल जे छै से तऽ बिल्कुल नहि करबाक चाही ताकि जे छै से एक दूसरेसँ नकल कयलासँ खेल नहि बढ़िआँ भए भए भऽ रहल छै आओर साथमे नकल कयलासँ खेल जे छै से खराप भए जाइ छै हर जे खेल करी तऽ मतलब खेल खेली तऽ बढ़िआँसँ खेली दिमागसँ खेली एक दोसरेसँ अच्छा कए कऽ खेली जे दूसरेसँ जे छै से बढ़िआँ मिलल जाय खेलमे जे छै से एक ज्यादा जतेक लोक दिमाग लगबै छै ओतेक ज्यादा जे छै से आदमीसभके जे छै से खेलमे थोड़ा सा जे छै से गेमके बढ़त बनैत छै साथमे जे छै से दिमागोके ज्यादा प्रयोग कयल जाइत छै आओर आओर तऽ खेल जे छै से काफी जे छै से जतेक दिमागसँ खेलतै ओतेक जे छै से आदमी के लेल बढ़िआँ हेतै आओर साथमे जे छै से आदमीके जे छै से बनल रहै छै दिमाग लगा कऽ खेलतै तऽ एक दोसरेके खिलाड़ीसभके जे छै से बढ़िआँ लगैत रहै छै आओर खेलमे जे जतेक दिमाग लगाबी ओतेक जे छै से आगे आदमी आगे बढ़यके कोशिश करै छै साथमे जे छै से हर खेलमे हर जे छै से हर व्यक्तिके अलग अलग दिमागसँ खेल खेलय पड़ै छै ताकि जे छै से एक दोसरेके पछाड़यके लेल जे छै से दिमाग लगबयके कोशिश करू जि कि जाकि आगेवलाके जे छै से खेलमे हराबय पड़ै छै ओहिके लेल अहाँके दिमाग जे छै से ज्यादा लगबय पड़ै छै ओहि एक दोसरेसँ जे छै से खेलतै जतेक ज्यादा अहाँ दिमाग लगेबै ओतेक ज्यादा भारीवलासँ विपक्षी टीमपर से जे छै से ज्यादा अहाँसभ भारी पड़बै ओहिसँ जे छै जी खेलमे जीतके जे छै से चांसेज ज्यादा बढ़ि जाइ छै आओर जे छै से आओर नीको लगै छै टीमकेँ खेलाइमे दिमाग लगयलासँ खेलमे जे छै से बढ़िआँ रोमाञ्चो अबै छै आ साथमे जे छै से खेलैओवला कऽ नीक लगैत रहै छै ताकि जे छै से खेलके जे छै से आओर आनन्दसँ खेलबाक चाही लोकसभके बिलकुल साथमे जे छै से हर प्रयोगकेँ करबाको चाही आओर बीचमे खेलमे अच्छा करबाक चाही